जयपुर जिले में शिक्षा और रोज़गार में काफ़ी ज़्यादा समाजिक स्तिथि के मामले आये हैं जिसमें की महिलाओं और पुरुष जो हैं उनमें भेदभाव किया जाता है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को पढ़ने लिखने व शिक्षा का मौका नहीं दिया जाता है और पुरुषों को रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतिओं का सामना करना पड़ता है